बिआह शादीमे हार पिनहाकऽ कर कुटुमके बुलाकऽ शादी कएल जाइ हइ शुभ शादी मनाएल जाइ हइ ताहिके बाद पबनी जे हइ पबनी मने कि हँ घर अँगना नीपि पोतिकऽ दिवाली उवाली मनाकऽ पबनी कएलक धिआपुताके खिएलक पिएलक अच्छा ढङ्गके लागल बढ़िआँ सामा चकेबा खेललक ओहिमे मानिकऽ चलिऔ गीत गात गाबिकऽ हेँ सबकिछु सामा चकेबा खेलि उलिकऽ ताहिके बाद अच्छा लागै हइ ताहिके बाद जे हइ जितिआ पबनीमे भरिदिन भरि राति सहल चौबीस घण्टा सहल अस्नान कएलक हुनका नैवेद्य काढ़लक नैवेद्य काढ़िकऽ किछु फलसे दूधके गाइके दूधसे पारण कएलक तऽ हुनका सुफल मिलल ताहिके बाद जे हइ जे मूड़न भेल मूड़नमे कर कुटुमके खोजलक नाना नानीके खोजलक आएल आएल अपन सभ कर कुटुम जुटल जेना जे हँ सब घर ननद नन्द जुटल अच्छा ढङ्गसे लागल ताहिके बाद मूड़न तूड़न कएलक तऽ खुशी मनाएल गेल ओहिसबमे ठू सही ढङ्गसे मूड़न कएल गेल मनाएल गेल आओर जे हइ उँ बिआह शादीमे सभ अपना समाज लोकके खोजल गेल खोजि खाजिकऽ हार तार पहिनाकऽ फोटो ओटो घिचाकऽ जे जहाँ हइ शादीशुदा मनाएल गेल चौरचन पबनीमे भरिदिन सहल भरिदिन सहिकऽ हँ रातिमे नैवेद्य काढ़िके ठकुआ पूड़ी बनाके नैवेद्य काढ़िकऽ पबनी कऽ कऽ धिआपुताके नैवेद्यपर बैठाके खिएलक खिआकऽ ताहिके बाद पारण कएलक ओ भी अच्छा लागै छै हइ इएहसब मने कि भेल